खानामे सब चीज बना लै छियै आलूक भात दालि सब्जी मीट मछरी मसालामे धनिआ मिरचाइ हरदी नीमक तेल ई सब बना लै हइ पनीरके सब्जीमे पन पनीर मटर टमाटर धनिआ शिमला मिरचाइ सब बना लै छी टी वी चैनल ई सब नहि देखय ई सब नहि मालूम नहि बुझय लए आबय हइ माछ मछली आर सब किछु बना लै छी